हम हम अथि से सुबहमे उठि करके योगा करैत छी योगामे धनुष आसन मुटक आसन आओर दण्ड आसन ई सभ करैत छी जे योगा स्वास्थ्यके लेल अच्छा होइया योगा करैके चाही रोज सुबहमे उठेके चाही आ टहलैके चाही से आ योगा सभके करैके चाही आ इस एहिमे जे है योगा करै से शरीर स्वस्थ रहैया जे दिमाग स्वस्थ रहैया नींद अच्छा से रातिके अबैया आओर है एहिमे बहुत सारा आसन जे है ओ आसन करैत छी